आबाद मावनायाव एबा मावनो थाखाय जोंनो मा मा आइजें नांगौ आरो मा आइजेंखो जों मबेयाव बाहायो बा जेनेबा सेथिआवनो जोंनो नांगौ आगोलाव दाननो बा दानस'नो खामानियाव बाहायनो रुवा सेखा रुवा सेखा नङाब्ला न'खरा सोलिनो हाया बिनिखायनो बे मोननै आइजेंआ आगोलाव जोंनो न'खराव गोनांथि लोगोसे फोथारनि आबाद मावनांगौब्ला बै फोथारनि आबाद मावनायाव जोंनो मा मा आइजें नांगौ बै आइजेंफोरा जाबाय जोंनो हालएवनायाव जों हालएवोमोन गोदो मोसौदो बा बंफां नांगोलजो नाथाय नै दानिया ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर फिसा बेफोरबो बेफोर नङाब्लाथाय जों फोथाराव आबाद मावनो हाया लोगोसे बेफोरजों हालएवखांनानै जोंनो नांगौ खदाल खदालजों दै गैयियाव दै सोनो दै थायियाव दै लाखिनो आलि होथेनानै लोगोसे आलि हाग्राफोर जावसाबनानै साफा स्रां खालामनो बेयावबो नांगौ जोंनो खदाल लोगोसे आरो फोथाराव जोङो बे आइजेंदो बै बो माखासेखौ मावखांनानै उनाव आरो जोंनो नांगौ जाना फैयो मोननाय समाव हाना लाबोनो खासि खासि नङाब्लाथाय जोङो फोथारनिफ्राय आबादखौ हाना लाबोआब्ला मोनफैया लोगोसे लाबोनो थाखायबो जोंनो आरो आइजें नांगौ बेफोरावबो बै जोंनो मा आइजेंखौ नांगौ होनब्लाथाय बै ट्रेक्टरफोरजों लाबो नांगौ जायो बेबो मोनसे आइजेंआवनो गोग्लैयो लोगोसे न'आव लाबोनानै आरो मारा नानायावबो जों ट्रेक्टर फिसा एबा आजिखालि पावारटिलार मेचिन मारा नाग्रा ओंखारदो बेफोर आइजेंखौबो जोंनो नांनाय जायो गासै आइजें जोंनो बिफोर आइजेंफोरखो बेफोर मुवाफोरखो जों मोनाब्ला जों आबादानो जा न'खरनि जा जाखामानियानो जा बेफोर आइजें नङाब्लाथाय जोंनि न'खरा सोलिया